हैलो ओला सुभाणे असांखे चइनि ॼणनि खे राजकोट वञिणो आहे त तव्हांजी टैक्सीअ जी असांखे ज़रूरत पवंदी मां तव्हांखे मुंहिंजी एड्रेस लिखायां थो उन एड्रेस ते सुबुह जो पोणे नवें लॻे टैक्सी मोकिलींदा दिलीप भाई जय राम दास कांजाणी ग्रीन राज मेन रोड बस्टन जे पुठियां मोहन नगर ब्लॉक नंबर ए फोर